हाँ मेरा एक लक्ष्य मुख्य लक्ष्य है मैं लोगों को सब से ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकूँ बच्चों को एवं महिलाओं को सब से ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक प्रमुख लक्ष्य बनाया है योग के माध्यम से हम दूसरें को स्वस्थ रख सकते हैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं उनको कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका एलोपैथी में कोइ इलाज नहीं है लेकिन योग के माध्यम से हम उन सभी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं यही मेरा लक्ष्य है की सभी स्वस्थ रहें ऐसी प्रेरणा मुझे पतंजलि हरिद्वार से मिलती है जब मैं वहाँ वहाँ से मेरे पास जो डिग्री है एं डी वाय की जब मैं वहाँ लोगों को देखती हूँ योगा करते हुए तो लगता है कि ये योग आसानी से सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए यही मेरी इच्छा है की सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें